खेल खेलाइ लेल जखन जाइ छी हमसभ तखन मतलब पूरा खेलपर ध्यान रहैए ओहिके बाद घरके टेंशनसभ बिसरि जाइ छी पूरा खेलएपर ध्यान रहैए आओर घरके मतलब टेंशन सभकाज ताज जतेक रहै छै बिसरि कऽ पूरा खेल मे बहुते नीकसँ नीक लागैए खेलाइमे खेलसभ जेनाकि कबड्डीसभ ईसभ हमरासभके बहुत नीक लगैए खेलाइमे आओर खेलैत खेलैत जे छै ने एगो दोसरे तरीकाके मतलब आनन्द आबै छै तऽ एहि दुआरेसँ घरके टेंशनसभ पूरा बिसरि गेलहुँ ओतेक यादो नहि रहल पूरा खेलेपर ध्यान रहल खेल खेलाइत खेलाइत खेलाइत हमरासभकेँ बहुते नीक लागि रहल यए आओर खेलमे एकदमसँ पूरा ध्यान रहैए आ ओम्हरे रहै छी एक आओर जे छै से खेलो एगो एहन चीज छै जे ओम्हर जखन जाइ छै लोक दै खेलाइ छै तखन पूरा घरके काज या टेंशन या कोनो भी चिंता रहल तऽ दूर भए गेल आओर जे छै बहुत नीक लागै छै बच्चासभके ज्यादा खेलयमे इंटरेस्ट मतलब नीक लागै छै खेलैके ओतेक अथि रहै छै आओर ज्यादा जे छै खेल खेलाइमे बहुते सुन्दर लागैत छै कबड्डी भेल आओर बहुते चीज कबड्डी खो खो या क्रिकेट ईसभ भेल तऽ ईसभ क्रिकेट खेलाइमे लड़कासभके ताहिमे नीक लागै छै आओर हमरासभके कबड्डी खेलाइमे सभसँ ज्यादा नीक लागैए बैडमिंटनोसभ तऽ ईसभ जे छै एगो दोसरे अथि छै जे टेंशन मुक्त कए दै छै आदमीकेँ आओर किछो नहि मतलब खेल